अह मा खबर

दङ र' नै आं बेदर दानबाय दं

एह अह थोगोन ना बेदराथ' दानबाय दं आं लांनो हागोन ओमफा्राय मा हैनांगोन नामा दा दामाथ' थिनस'मोन दा नोंनिसिम थांनांगौबा गारिया थावआबो एसे थांगोन साराइ थिनस' होदो आरो एह सेरसेल' अह अह उम उम दे आङो दा र' नै दानबाय दं ओमफ्राय र' साथाम दंबायो र' नैबे साथामनो दानखांबाथाय लांगोन दे उम उम दे ओमफ्राय आलासिया अबेनि बरपेटानि एह साबैसे फैदों साबेसे साब्रैसोबाथ' सेरसेया थोगोन होनबा हो थोनाय नङा खोमा एह दा आरो जोङो दिनै गोदान बोसोरनि अमा दामखौबो एसे बारायदों उम बयलारआबो बेनो दामआ बयलारआबो एसे बारा खालामनाय जादों आं दा थोआसैनो दिनै सासेनो उम आङो र' नै साथामनि दाननाय दङ दा नों एसे जायखिजाया दसे नेनांगोन होमबाबो माबागोन दे जागोन दे जागोन दे आं दसे उनाव मोनहैसिगोन दे एसे दाम